की करब अपन उएह खेती पथारी नीक बेजाय अपन करैत रहैत छी उएहसभ करैत छी कपड़ा लत्ता ई आओर अपन सीखैत छी ई आओर करैत रहैत छी अपन इएह काम यए धन्धा यए काम करब नहि काम रहैत अछि अपना खेत पथारमे लागल रहैत छी माल जालसभमे लागल रहैत छी तब कपड़ावला अबैत छै कपड़ा आओर अपन किनैत छी कीन कऽ महगो दैए सस्तो दैए जेहन कपड़ा रहैत छै तेहन दाम दैए इएहसभ अपन अथी कऽ कऽ कमे दामवला लैत छियै बेसी महगोवला लैत छियै